कोंकणी ही भाशा सोळ्याव्या शेतकांत धार्मीक ग्रंथासन सुरू जाल्ली आनी मागीर ती तरेतरेच्या कविता तथ्य कहानी तश्यो वाडल्यो विसाव्या शतकाक तांकां वाड मेळ्ळी आनी नाटक नॉवल्स आनी ल्हान काळणी सुरू जाल्यो जेन्ना संस्कृतीक वाडली नवे नवे भाग सुरू जाले जशें कोंकणी गीत नाटक चित्रपट आनी तशें आनी एक